हय हांव बारावेक आसतना धांवपाक गेल्लें तेन्ना म्हजो पडलें आनी पांय मोडलो मागीर म्हाका हॉस्पिटलान व्हरचें पडलें किद्याक पांय फ्रॅक्चर जालो म्हजो आनी ऑपरेशन करपा पडलें एक आठ धा दीस हॉस्पिटलान उरलें खूब त्रास जाले चलपाक कांय जायना पांयान म्हज्या रोड घाल्लो मागीर घराकडेन उरलें बारावी म्हणटकर ट्युशनान वचपाक मेळना एक स म्हयने घराकडेन उरलें परिक्षेची तयारी करपाक मेळुना मदत लागताली खूब तसो त्रासूय जातालो बारीक बारीक गोश्टी वॉशरुमान वचपाक वयल्या मजल्या वयल्यान सकयल्या मजल्यार वचपाक खूब त्रास जातालो मदत लागताली दुसऱ्या मनशाची कपडे चेंज करपाक किंवां कितेंय करपाक म्हजे अशें खूब फ्रेंडांनी म्हाका मदत केली म्हाका व्हरपाक येताले खूब सपोर्ट करताले ताजे खातीर हें सगळें मॅनेज जालें इवन एग्जाम सुद्दा बरोवपाक म्हाका एका चलयेन मदत केल्ली आनी ताज्या खातीर म्हजी एग्जाम सुद्दा बरी गेली आनी कांय म्हाका तसो प्रोब्लेम येवना पूण एक पांय मोडिल्ल्या कारणान म्हाका मॅनेज करपाक मात्शे त्रास जाताले मोबिलिटी म्हजी कमी जाल्ली पूण आतां ताज्या एक स सात म्हयन्यान मागीर तो रॉड काडलो आनी मागीर सामकें बरें जालें आनी कांय प्रोब्लेम जालो ना आनी तातूतल्यान रिकवर जालें तेन्नाच्यान मातशें म्हाका धांवपाक किंवां त्या पांयचेर वजन घालपाक त्रास पडटालो किंवां तशें करपाक डॉक्टरान नाका म्हणिल्लें ताजे मागीर एक दोन वर्सान जालें बरें जालें आतां त्रास कांय जायनात धांवपा मेळटा चलपा मेळटा नॉर्मल आसा कांय प्रोब्लेम ना आतां फूल रिकवर जालें